اسکول طلبہ کو فنون اور دستکاری جو ہے اُن کے اسکول میں خالی پیریڈ میں سکھایا جاتا ہے کاغذ سے کاغذوں کو کاٹ کر اُن کے پھول وغیرہ بنانا اور اس طرح کی دوسری اشیاء بنانا یہ اسکول کے خالی پیریڈ میں سکھایا جا سکتا ہے اور میرے پاس میری بچپن کی یاد یادوں سے متعلق فنونِ لطیفہ سے متعلق بچپن کی کئی یادیں ہیں کہ ہم بارش میں کاغذ کی ناؤ بناتے تھے اور اُس کے علاوہ جو ہے ہوائی جہاز کاغذ کا بنا کر اڑاتے تھے اور اِس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم کاغذ کی بنا کر بچپن میں کھیلا کرتے تھے